ہاں ہلو سر میری بات ٹریول ایجنسی سے ہو رہی ہے ہاں سر میں نے کل گاڑی بک کیا تھا کہ مجھے آٹھ بجے صبح میں چاہیے تھی مجھے کہیں جانا تھا گھومنے کے لیے تو سر وہ گاڑی ابھی تک آئی کیوں نہیں نہیں ابھی تک نہیں آئی سر اب مجھے آٹھ بجے جانا ہے اب ساڑھے نو ہو گیا اب کس ٹائم آئے گی سر اور کال کر رہے ہیں تو کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے نہیں سر ایسا تھوڑی نہ رہتا ہے تو اگر وہ نہیں آ پاتے کچھ ہو گیا ہے سوئے ہوئے ہیں نہیں اٹھ پائے ہیں کچھ ہو گیا تو ان کو بتانا نا چاہیے تھا تو ہم لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بک ویک تو بک نہیں لیجیے آپ یہ غلط بات ہے نا تو آپ جب بک لیے تو اب ہم کو اس ٹائم پہ ہم کو چاہیے تو آپ اس ٹائم پہ دینا نا چاہیے نہیں نہیں یہ غلط بات ہے نا تو پھر میرا ٹائم ویسٹ ہوگا میں پھر سے بک کروں گا پھر کتنے دیر میں آئیں گے تو آپ کو اس سمے نہیں لینا چاہیے تھا جی نہیں نہیں ایسا اب غلطی ہے تو غلطی ہے تو اس میں آپ کیا مطلب غلطی ہے تو آپ ٹیم لیجیے چاہے دیے اتنی ٹیم پہ چاہیے ہم آپ کو پیسہ دیں گے تو آپ کو اتنی ٹیم پہ آنا چاہیے تو اس سے ہم ٹریول ایجنسی کا یہ خراب ہوگا آپ کو آنا نا چاہیے تھا ہاں چلیے کوئی نہیں دیکھتے ہیں